अंजी केह् हाल ऐ म्हाराज थुआढ़ा आं में पुच्छा दा हा केसर ऐ थुआढ़े कोल जी आं में लाल निं चाहिदा ई ओह् उऐ चाहिदा ई केसरी होंदा जेह्ड़ा ठीक ठीक ऐ जी ठीक ऐ आं आं ओह् ठीक आक्खा दे मिगी उऐ चाहिदा ई लाल निं चाहिदा ई ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ